नमस्ते काम हो जाएगा आपका पैसा समय से दीजिए अरे भाई हो जाएगा काम आपका समय से हो जाएगा आप पैसा भेजिए काम कराने में थोड़ा समय तो लगेगा ना ठीक है आपका काम हो जाएगा थोड़ा समय लगेगा काम का ही पैसा ले रहे हैं ना पैसा आप दोगी तभी ना काम होगा हाँ तो पैसा दीजिए आपका काम हो जाएगा एक महीने हाँ तब ज़्यादा पैसा लगेगा पंद्रह हज़ार

तो जल्दी आप चाह रही हैं तो क्या होगा हाँ तो जैसे हो वैसे ऐडजस्टमेंट कीजिए और पैसा दे जमा कीजिए हम क्या करें काम कराना है तो पैसा दीजिए सौ पचास कम हो जाएगा नमस्ते